आंनि बायदिबा मोनसे मोजां सोलोंथाइ मोनोबा मोजाङै इडुकेशन मोनब्ला मोजां सोलोंथाइ मोनोबा आखु माखासे स्टाइलफ्रा मोजां जोयो सोरजोंबा रायलायनाय सोरजोंबा सोमोन्दोआवनो जा एबा बुजिनाय सान्नाय हनाया मोनसे रोङि एबा रोङिनिफ्राय रोंनाया साबसिन जायो जेरै सासे मोजां इडुकेशन गोनां मानसि लोगोसे खाथियाव सासे रोङि मानसि बे सानैजों रायज्लाइनायनि गेजेराव मिलायनाय नङा सासेनिया मेलायनाय नङा सासेनियाव इस्कपिरेन्स थानांगौ नाथाय माखासे रायलायनाय माखासे साननाय हनाया मिलायनो नागिरा मोनसे इटुकेसन गोनां सोलोंथाइ गोनां मानसिया मोजां सानगोन समाजनि थाखाय सानगोन समाजखौ बोरै जौगाहानांगौ समाजाव बोरै समाजाव बोरै जौगानाय लाबोगोन समाजाव बोरै अनलायना लाबोगोन बेखौ सानगोन मोनसे मोजां सोलोंथाइ गोनाङा गावनि नखरखौ बोरै दागोन गावनि नखरखौ बोरै जौगाहोगोन बिदि सानगोन लोगोसे समाजनिबो सानगोन माखासे बिथिंआवनो इदुकेसन गोनां एबा सोलोंथाइ गोनाङा साबसिन सानो गोरों आरो बहुद मोजां जोबार मोजां आखुनि जायो फरायनाय गोनां मानसिया आरो मा फरायनाय गोनां मानसिया मोनसे आब्रुथि गोनां जायो माखासे नेमखान्थिजों सलिनो हानाय जायो एबा सोलियो बुजिनानै माखासे जानाय लोंनाय थाबायनाय माबा मोनसे परिबेस खामानियावनो आब्रुथि गोनां जायो आरो लेखा गोरों मानसिया माखासे एबा सोलोंथाइ गोनां मानसिया समाजखौ दैदेननोबो हानाय जायो गासै बिथिङावनो फारपेक जायो मानि हाखानाय जायो सोलोंथाइ गोनां मानसियानो